आपुलकी आनी वळण दाखोवपा खातीर कोंकणी मनीस मनीस आं आपले सोबेचो वापर कशे तरेन करता तर कोंकणी मनीस म्हणटा कसो आसा रे तूं जेवलो कितले दीस जाले तूं मेळोकूंत ना आनी कसो आसा